सोशल मिडिया प्लेटफॉर्मांनी कला आनी हस्तकला वेवसायांत वांटो घेवपी लोकांक खूब मदत जाल्या कोविड जातकीर खूब जाणांची बिजनेस जें बंद पडिल्लें तांणी परत नव्या रुपान तांणी आपले धाकटें धाकटें लघु उद्योग स्टार्ट केल्यात आनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांनी तांकां खूब फायदो जाला चड चड लोकां मेरेन पावपा खातीर सोशल मिडिया फेसबुक इंस्टाग्राम वॉट्सऍपाचेर नवे नवे ग्रुप केल्यात आनी ताचेर आपले वस्तू जे तीं घरांत करतात किंवा धाकट्या धाकट्या उद्योग वेवसायांत करतात तीं ताचेर विकतात ते दाखयतात सो देट लोकांक खुबशां लोकांक जेन्ना गरज पडटा तेन्ना ती तशीं ऑर्डरी दितात एक ग्रुप आसा वॉट्सऍपाचेर आर्ट इफेक्ट ग्रुप ताचेर कोण पुरण पोळ्यो करतात ते घालतात आज पुरण पोळ्यो केल्या कोणाक जाय जाल्यार अमक्या नंबरार ऑर्डर करची कोणे घरांत आंब्याचो हालवो केला तो ऑर्डर करचो अशें म्हणून तशेंच कोणें कोणें आठ नायटी शिंवल्यात वेग वेगळे कपडे आसात कोणें कोणें एम्ब्रॉयड्ररिची चादरां केल्यात अशें प्रत्येक जाणां आप आपल्यो वस्तू ताचेर घालतात कोणाकूय घेयन दिसलें जाल्यार तो डायरेक्ट ताचे कडेन कॉन्टेक्ट करता सेम थिंग फेसबुकाचेर ह्या वर्सा कितल्या लोकांनी आंबे पणस सोलां मिरसांगो विकल्यात अमके कडेन मिरसांगो अवलेबल आसात सो घर बाजारांत सोदपाक वचपाची गरज ना फेसबुकाचेर कोण कोण घालता रेटूय तांची ठरियल्ली आसतात सो तुका आनी वांटपण करपाची गरज ना ना जाल्यार क्वॉलिटी चॅक करपाची गरज ना ते फोटो घालतात आनी तुका जाय जाल्यार तुवें ऑर्डर करप तुका कोण फोर्सूय करनात सो ते अशें तरेन खूब लोकां मेरेन पावल्यात आनी तांकां खूब खूब फायदो जाला अशें खुबशे युट्यूब चॅनलूय आसात वॉट्सऍप ग्रुपूय आसात गो लोकल म्हणून गो लोकल आनी वोकल म्हणून फेसबुकाचेर ग्रुप आसा ताचेर खुबशे जाणा आपले एडवर्टायज करतात एक आराध्या बुटीक म्हणून एक ये आसा ताचेर ती ऑनलायन कपडे दाखयतात चडशे कुर्ता ड्रेस मटिरियल दाखयतात आनी वॉट्सऍप स्टोरीज घालतात ताजेर तुमी चॅक करप ते रोखडे प्रायस सांगतात ऑनलायन तूं पे कर आनी तूं घे सो तुका घरा बशिल्ले कडेन कांयच कटकट नासतना तुका ह्या चॅनल्सांतल्यान किंवा ह्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान तांकांय मदत जाता आनी तुमचीय गरज भागता